जी नमस्ते वो हमें आपके यहाँ से फ़ार्चुनर वो लेना है हाँ तो वो आप आप हमें अमाउंट बता दीजिए और कौन कौनसी न्यू कार आई हैं वो भी बता दीजिए क्योंकि पहले आप प्राइज़ बता दीजिए कि श्टार्टिंग कहाँ से है फिर उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं बजट के हिसाब से ही हमको हम लेंगे ना

जी जो जो बारह लाख की कार है तो आप उसका नाम बता दीजिए कि और उसमें कितने कलर आ रहे हैं आप वो भी बता दो जी ठीक है तो हम आ रहे हैं देख ही ले रहे हैं आकर जी जी तो जी आप जो बोला है बारह लाख की कार है तो उसमें मुझे रेड कलर में चाहिए थी और उसमें जी जी और उसमें मतलब बता दीजिए फिर सीट सीट कैसी है या फिर जो भी है सब मतलब ऐसे बैठने के लिए दो तीन चार लोग उसमें एडजष्ट हो जाएँगे ना अगर हम लोग को जा

जी सही बात कह रही हैं अगर हम मतलब वहाँ पे आएँगे तो उसको मतलब छू के भी देख सकते हैं क्या है क्या दूर से तो पि पीक में तो क्या ही कोई कुछ जानेगा जब तक हम उस चीज़ को अपने हाथ से टच कर के न जाने फ़ील ना करें तो फिर कोई जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल आ रहे हैं थैंक यू थैंक यू जी जी बिल्कुल जी ठीक है तो और जो आप और फ़ार्चुनर डी मिल सकता है फ़ार्चुनर वी और नएनो नएनो कार डी वी जी फ़ार्चुनर ही चाहिए ब क्योंकि फ़ार्चुनर रहेगा तो जैसे शादी में भी हम भेज सकते हैं उससे मतलब ड्राइबर अगर जा रहा है तो कुछ इनकम मिले जैसे ऐक्टिवा अभी तो छोटी कार है हम अगर जाएँगे तो फ़ैमली ही बस जा सकते हैं ना अब फ़ार्चुनर रहेगी तो उसमें हम चाहेंगे तो शादी में भी काम आ सकता है और ज जी बिल्कुल बिल्कुल